हांव एक अभिनय करपी मनीस म्हाका अभिनय करपाक आवडटा नाटकांनी पार्ट घेवपाक आवडटा नाटकां करपाक आवडटा वेगवेगळ्या सर्तीनीं भाग घेवपाक आवडटा आनी आजूनय हांव ते करत आसा म्हजेर एक असो प्रसंग आयलो जाका हांव म्हणटा एक असो वेळ आयलो जाका म्हाका मह ज्या वेळार म्हाका म्हत्वाचे म्हत्वाचो निर्णय घेवचो पडलो तो म्हळ्यार जेन्ना हांवे म्हाजी बारावी पुराय केली म्हजी बारावी पुराय केल्ल्या उपरांत म्हाज्या मनांत दोन आवडी आशिल्ली एक म्हळ्यार म्हाका थिएटर आर्ट कॉलिजींत वचपाक जाय आसले आनी दुसरी म्हजी आवड आसली म्हळ्यार म्हाका ग्रेज्युएशन करपाक जाय आसलें पंदरावी म्हजी पुराय करपाक जाय आसली म्हाका कोंकणीतल्यान मुखार वचपाक जाय आसलें पूण जेन्ना थिएटर आर्टा विशीं हांव जेन्ना चिंत्ताले जेन्ना करचेच म्हजे आजूनी ते आसाच डेफिनेटली पूण जेन्ना त्या वेळाचेर हांवे चिंतलें त्या वेळार हांवे खूब जाणांक पयलो की म्हळ्यार तेची नेगेटिव्ह पॉयन्टस कितें आसात ताचे पॉजिटिव्ह पॉयन्टस कितें आसात मनीस मुखार खंय म्हळ्यार कितलो म्हळ्यार पावतलो आनी खंय म्हळ्यार वतलो हे सगळे निरिक्षण केले उपरांत हांवे डिसिजन घेतले की हांव ग्रेज्युएशन करपाक वतलें म्हजे जे आसा ग्रेज्युएशनांतल्यान पंदरावी हांव मुखार वतलें पंदरावी करतले कोंकणीतल्या हांव मुखार वयतले हो डिसिजन आसलो हांगाच हें सोंपलें ना तर हें आसले खरें पूण म्हज्या बोल्सांत एक रुपया नासलो वा म्हज्याय घरां कडेन ती परिस्थिती नाशिल्ली की ग्रेज्युएशनांत हांवेन पार्ट ग्रेज्युएशन करपा खातीर म्हाका फी फी जाय आसलीं ती म्हळ्यार पांच हजार आनी त्या वेळाचेर इतलो मोटो प्रसंग की अरे म्हाका तर एडमिशन करपाक जाय म्हाका तर ग्रेज्युएशन ग्रेज्युएशन करपाक जाय म्हाका मुखार वचपाक जाय म्हाका हांगाच म्हजे जे शिक्षण आसा तें थांबोवपाचें ना पूण हांव करतले कशें कितें करूं कोणा कडेन कशें पद्दतीन हांव रिक्वेस्ट करतलें हो एक सगळ्यांत मोठो प्रसंग म्हजेर आशिल्लो आनीक जायते फावटी ह्या वेळारय जायते फावट म्हाका जायते लोक जायते भशेन जशें म्हणटात चार लोक क्या कहेंगे त्या पद्दतीन चार जाण चार पद्दतीन म्हाका सांगताले की तूं ग्रेज्युएशन आनीक कित्याक करपाक वता मागीर तूं इतले मुखार जे तूं आता शिकपाक वता खरें पूण खर्च भरपूर आसतलो तुज्या शिक्षणांक खर्च भरपूर आसतलो तूं कशें मेनेज करतली तुजी आवय एकटीच आसा ती कशी मेनेज कर करतली सो हे प्रस्न जे आसा ते म्हाज्या तकल्यांत म्हज्या जे समाज जाका आमी म्हणटात थंयच्यान म्हाका सातत्यान म्हज्या कानार पडत आशिल्लें आनी म्हाका त्या घोळान घालून दवरिल्लो आनीक एक असो लास्टाक हांवेन निर्णय घेतलो की म्हजे कडेन पयशें ना आनी कोणा कडेन मागपाचीय म्हजे कडेन परिस्थिती ना मागले खरें पूण दितलें केन्ना हांव आनी कशें पद्दतीन हांव दितलें आनी त्या वेळाचेर जी एडमिशन फी आशिल्ली पांच हजार आशिल्ली सो पांच हजार हांव हाडटले कशें सबमिट करतलें कशें दितलें कशें एडमिशन करतले कशें सो हो प्रस्न म्हाजे तकलेंत सातत्यान चालू आसलो की कितें करपाचें कितें ना कशें हांव मुखार वतले कितें म्हजें जातलें म्हजे कडेन पयशें ना कांय ना हांव कोणा कडेन मागपाक शकना मागले खरें तेणी दिले खरें तांकां हांव रिपे कशें करतले पूण ह्या वेळाचेर म्हाका सगळ्यांत एक फाटीचो कणो कसो म्हजें म्हजें नाटक नाटकान म्हाका ह्या वेळार म्हाका वाचयलो म्हळ्यार अतिताय जावपाना वा फट जावंचे ना कारण त्याच वेळाचेर त्याच वेळाचेर हे सुटयांचे दीस आसले आनी सुटी सोंपल्या उपरांत एडमिशन स्टार्ट जावपाचें आसले सो सो म्हजी सुटी सुटया दिसांनी म्हाका एक नाटक मेळ्ळें कमर्शियल नाटक आनी त्या नाटकांत ते नाटक म्हजे जाले आनीक एडमिशनांच्या पयले दिसाक ते म्हजे नाटक जाले आनी म्हज्या हातांत पेमेंन्ट पडलो तो म्हळ्यार पांच हजार तेच पांच हजार हांवेन जेन्ना म्हज्या हातींत पावले तेन्ना हांवेन एक ठाम मत तकल्यान दवरिल्ले आनी म्हज्या आवयकय हांवेन सांगून दवरिल्ले की मम्मी हे जे पयशें आसात ते हांव हांगा थंय खंयच खर्च करचे ना वा तुकांय हांव ह्या वेळार दिवपाक पावचे ना म्हाका हे म्हजे पयशें जे आसा ते एडमिशन करपा खातीर जाय मम्मीन एक उतरान म्हाका हयकार दिलो वा दुसऱ्या दिसाक ती म्हज्या वांगडा एडमिशन करपाक म्हाज्या वांगडा गेली आनी तेच पांच हजार जे म्हाका आदल्या राती मेळिल्ले तेच पांच हजार हांवें काडून म्हज्या एडमिशन फॉर्मांत भरले म्हजें एडमिशन हांवेन केलें आनीक ग्रेज्युएशनाक हांव ग्रेज्युएशनांच्या पावला पावंड्याचेर हांव मुखार सरलें आनी हळू हळू हळू हळू हे जे आसा ते सातत्यान अशेंच चालू उरलें केन्नाय आनीक खरें फाटीचो कणो जेन्ना हांव नाटकाक म्हणटा ताज्या फाटल्यानय एक रिझन आसा जेन्ना हांव धर्मसंकटांत म्हणटात पळय तशें जेन्ना तशें जेन्ना हांव पडटा तेन्ना म्हजें नाटक म्हाका वयर मुखार व्हरता जेन्ना म्हाका खंयचीय अड अटी अडचणी आसता वा खंय म्हाका पयशां खातीर जेन्ना हांव आर्थिक नदरेंतल्यान जेन्ना हांव फाटल्यान उरता तेन्ना म्हजें नाटक जे आसा ते म्हाका मुखार धुकलून दिता सो देखून एडमिशन करप वा करप ना हो जो म्हजो धर्म संकट आशिल्लो हो जो म्हजो प्रसंग आशिल्लो हो जो म्हजो वेळ आशिल्लो तातूंतल्यान हांव करप आनी ते कशें करप हे अश्या पद्दतीन हांव म्हजो जो आसा तो हांवें म्हज्या आयुश्यांतलो सगळ्यांत म्हत्वाचो निर्णय घेतले घेतलो आनी हांव आयज मुखार आयलें आनी आयज हांव मास्टर्स करतां हाजो म्हाका अभिमान आसा